आङो दायो जोबोद रंजानाय मोनदों मानो होनोब्ला आङो मोनसे समावहाय गोबां बेबायदिनो दुखुआव दङमोन दिनै जोङो गोयै अबस्थाखौ लानानै आङो जि थांखिखौ आङो सिमां सुजुदोंमोन बेथांखिखौ आङो मोखथाङाव दिनै नुजानो नुजाबाय मानो होनोब्ला मोनसे समाव जोंहा गोबां बेबायदिनो न'खरा गोरिबमोन गोरिबमावहाय जेनेखि न' थानाय थानायनि थाखै आङो गोबां बेबायदिनो बोरै आङो न' गंसे लुनो हागोन बेखौ आङो सिन्था धारा खालामबाय थायोमोन ओरै जानाय लोंनायनि गैजाया हा हु गैजाया हिसाबमै बेबायदिनो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय न' बांनि थाखै आंङो सिन्था धारा खालामोमोन आङो माब्रैब्ला आङो थानो थाखै न' गंसे लुनो हागोन आङो बेखौ गोबां हर सान हर सान आङो सानबाय थायोमोन दुखु खालामबाय थायोमोन दिनै बेबायदिनो आङो बे थांखिखौ जाफुंहोनो आङो मोनसे थांखि लादोंमोन जिनाखि आङो जि आंनि रोंनाय जि सि दानो रोंनाय बे सि दानायजोंनो आं माबा मोनसे खालाम थारसिगोन बेबायदिनो जेरै सि दायोब्ला गोबां खस्थ' खामखानांगौ जायो जेरै खुन्दुं बायनानै लाबोनायनिफ्रायनो दिनै खुन्दुं थुननाय बेबायदिनो गोरान थुननानै बेबायदिनो बेखौ माइदि होफिन नांगौ मारजों माइदि होनानै आरो बेखौ फोरानदो आरो बिबायदिनो बबिनाव मारिदो बबिन मारिनानै बेबायदिनो सोंदो सोंनायाव गोबाव सम नांगौ सानसेजों हाया मालाबा साननैजों हाया गोबां सि सोङोब्ला बेखौ आरो हारसिंबो मावनो हाया एनेखे सासे सानै बेबायदिनो लोगोफोरनि हेफाजाब नांगौ जायो बेखौहाय जोङो बेबायदिनो लोगोफोरजों ज'ज' बेबायदिनो हेफाजाब होलायनानैहाय जोङो बेफोरबादि मावै मावै दिनै आङो सि दानानै फानो दख'ना दानानै फानोब्ला आगर हिसाबै गांसेयावहाय बिदिनो फन्द्रस' मोजां आगरफोर लानानै दायोब्ला गांसेयावनो दुइ हाजार बिफोरबायदि आङो फानबोबाय आरो गामसा दानानै फानबोबाय बेबायदिनो रोखोम रोखोम सि दानानै आङो फानबोबाय फाननानै आङो बेबायदिनो आङो खेवलसेफ्राव मालाबा समाव दस हाजार मालाबा समाव बार' हाजार थाखाबो आङो खामायबोबाय बेफोरबायदि थाखाखौ आं ओरैनो माने गोदाव सोराव गारा लाबानो जि थांखि लादों बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखै आङो दिनै जोङो गंसे न' लुयोब्ला जोङो सानसे साननैजों लुफुंनो हाया गोबाव सम नांगौ जायो गोबां जिनिस नांगौ जायो दिनै खुन्थियानिफ्राय लानानै बाथामनिफ्राय लानानै आरो बेबायदिनो जोङो बेफोरखौ सोरजिनो जोङो खेबसेनो हायैलाय मोनफा मोनफा जोङो सोरजिनानै दोननांगौ जायो आंबो बेबायदिनो खालामबोदों मालाबा समाव आङो सि दानानै बेबायदिनो खुन्थिया बायग्रोबाय मालाबा समाव अमा फाननानै आङो बाथाम बायबाय मालाबा समाव आङो बेबायदिनो मोसौ फाननानै बेबायदिनो आङो लुनो थाखैहाय बेबायदिनो मिस्थ्रि खरस खालामबाय बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे बेबायदिनो दाउ अमाफोरनि गेजेरजोंबो आङो बेबायदिनो न' लुनायाव आङो बेबायदि मदद खालामबोदों आरो जि न'खौ आङो दिनै थानो थाखै न' लुदों बे न'खौ आङो दा लुफुंनो हाबाय लुफुंनो हानायनि थाखै आङो इनायनो रंजादों जोङो दायो बेयावहायनो जोङो न'खर फेमेलि हिसाबै थानानै रंजा बाजा जोङो रायजो जादों मानोना जोङो न' बां गैयाब्ला जोङो बेबायदिनो जानो थाब्लाबो गोसोआव गोजोननाय गैया मानोना बोथोरनि थाखै जोङो समनि गेजेराव जोङो न'आ नांखागौ मालाबा समाव बार फैयो अखा फैयो सारन्थाइ फैयो बेफोरनिफ्रायबो जोङो आरायग' मोननो थाखै जोङो मोजां न'आव थानो लुबैयो बे न'खौ आङो लुफुंनो थानायनि थाखाय जोङो आङो रोजा रोजा आंनि जिबनाव माने गोजोननाय फैदों बिनि थाखायनो आं रंजायो